जी नमस्ते नमस्ते देखिये मैम अपने बच्चे के लिए खिलौने चाहिए मैं और लकड़ी का चाहिए खिलौना और प्लास्टिक का चाहिए देखिए मुझे लकड़ी का हो गया बच्चे चलाते हैं खिलौना मतलब चलते हैं टाइप में वह चाहिए प्लास्टिक की चूड़ियाँ हुई गुना हुआ वह सब चाहिए बच्चों के लिए हाँ और प्लास्टिक की चिड़ियाँ हैं पक्षी हुए बत्तख है है ना और तो हम देख रहे मैं मतलब बच्चा छोटा जैसा ऐसा खिलौना हो के उसको चोट ही ना लगे बाबू को हाँ और जैसे प्लास्टिक में है तो प्लास्टिक एकदम कडा जैसा होता है यह प्लास्टिक में थोड़ा नर्म टाइप में रहता है जी हाँ थोड़ा बच्चे के लिए जैसे लकड़ी का घोड़ा हाथी बोल रही हैं घरोच उसका कितना प्राइस है हाथी का और प्लास्टिक के जो है वह ठीक हैं जैसे कबूतर हैं कि तोता बना हुआ है घूघना है सब और यह घूघना कितने प्राइस का है अच्छा जी कडा प्लास्टिक बाबू खेल रहे छोटे अब वह पेल चोट लग गया चोट ना आये थोड़ा हल्का में ही हो और क्या रखी हैं

ठीक ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो हमें यही सब चाहिए ही छोटे बच्चों के लिए हाँ हाँ तो ठीक ठीक है ठीक है नमस्ते